हँ हेलो हँ बाजू नमस्कार हँ पण्डिजी बोलय छियै प्रणाम प्रणाम प्रणाम बाजू की बात रहय पूजा करय जेबय हँ तऽ आबू ने आबू जे देखऽ सब चीज अच्छा छै हरेक चीजके सुविधा छै मन्दिर अच्छा छै अहाँ आबि सकय छियै ट्रेनसँ आबि बससँ आबि टेम्पूसँ आबि सब चीज वाहन हरेक प्रकारके वाहन छै जइसे भी अहाँ आबि सकय छियै हँ सब चीजके सुविधा छै अहाँ जाहिसँ आबू बगलमे मन्दिरमे ही पोखैर छै तऽ स्नान कए सकय छियै स्नान कए कऽ फेर अहाँ पूजा कए सकय छियै सब चीजके व्यवस्था छै हँ बताबय छी ने आबू अहाँ जेना अयबय अच्छासँ एतऽ बगलमे पोखरि छै ओतऽ स्न्नान कए कऽ आरामसँ फूल लेब डाली लेब आरामसँ माला लेब सब चीज लए कऽ पूजा करब जाकऽ मन्दिरमे अच्छा छै आरामसँ पूजा भए जायत पूजा करबा देब बस बगलमे होटलके भी सुविधा छै आरामसँ रहि सकय छियै खाना खा सकय छियै सब सुविधा छै हँ सब चीजके व्यवस्था सही छै कहबय तऽ पूछताछ कए सकय छी बहुत बहुत हँ हँ तऽ उ तऽ हमरा हरेक चीजके पता तऽ रहिते ने छै केना की छै किएक तऽ रहय छै सब दिन पूजा कराबय छै बहुत बहुत दूरसँ आदमी आबय छै बहुत बहुत तरहके हरेक आदमीके पूजा कराबय छियै एतऽ बढ़िआँसँ आबय छै एतऽ होटल हँ सबके रहयवला छै जे आदमी रहि सकय छी तरह हरेक प्रकारके रूम छै अहाँ जे रूम चाहु लए सकय छियै रहि सकय छियै जए आदमी आबी अहाँ बहुत बहुत दूरसँ आदमी आबय छै रहय छै हँ बाजू हाँ पुरा बढ़िआँ छै तऽ अच्छा व्यवस्था छै शान्त छै आरामसँ रहि सकय छियै हँ जे खाना खेबय अहाँ सब खाना मिलत अहाँके हूँ हँ सब चीजकेँ व्यवस्था बढ़िआँ छै ठीके छै तब आब कहिया आबय छियै कहिया आबय छी आबू हँ सब चीज तऽ बताइये देलहुँ आबू जहिया आबयके अहाँके फेर हमरा एबय तऽ हमरा सम्पर्क कऽ देब ठीक ठीके छै तब ठीक है रख